गोंयांत टुरीस्ट म्हणटात ते खूब गरजेचे म्हणून गोव्हरमेंट ऑफ गोवान वेगळ्यावेगळ्या जाग्यांचेर आप आपले गॅस्ट हावज दवरिल्ले आसात जंय कमींत कमी पयशे दिवन लोक रावंक शकतात हाच्या बरोबरूच गोंयांत फुटीची सिस्टम म्हणल्यार पेयींग गेस्ट सिस्टम सुरू आसा जंय खंय आमच्या शेजाऱ्याकूच कडले लोक आपलो रूम बी भाड्यार समज आसा जाल्यार ते लोकांक दिवंक शकतात आनी जे टुरीस्ट येतात ते एक दोन रातीक रावून ते पयशे दिवून आपलो जागो घेवंक शकतात हाच्या बरोबरूच तांकां सुविधा म्हणल्यार उदकाची सुविधा साफ टॉयलेटची सुविधा मागीर जेवण खाण दिवपाची सुविधा हाच्या बरोबर केन्ना केन्ना तांकां गाडयो जर भोंवपाक जाल्यार गाडयांची सुविधा अशी मेळूंक शकता त्याच बरोबर सांगोळडा बेतीं ह्या जाग्यार आनी सांगोळडा ह्या जाग्यार दोन अशीं डोर्मेटरी टायप गेस्ट हावज सिस्टम आसा जंय खंय वीस ते पंचवीस बॅडी आसात जंय खंय लोक रावंक शकतात आनी सुशेगाद आपले सामान बी ते एका जाग्याचेर दवरूंक शकता बट असल्या कडेन तुका जेवण खाणाची वेवस्था नासता न तुका गाडयेची वेवस्था आसता फकत तुमचे रावपाची सुविधा आसता बाकीचें सगळें लोकांनी करप आसता ह्या प्रमाणें गोव्हरमेंट ऑफ गोवान अशें डिफरेंट गेस्ट हावजीजूय काडिल्ले आसात जंय खंय लोक सुशेगाद रावंक शकतात हांगा खावपा पिवपाची वेवस्था आसता आनी टॅक्सिचीय सुविधा आसता जशें की म्हापसा रेसिडेंसी पँजीम रेजिडेंसी मोर्जीम रेजिडेंसी सांखळीम रेजिडेंसी अशे वेगळ्यावेगळ्या जाग्यांचेर गोर्वनंमेंटान आपलीं गॅस्ट हावसां बांदिल्लीं आसात